الرجی کے بارے میں جہاں تک ہم نے ڈاکٹروں سے اور حکما سے پتا لگایا ہے اور سمجھا اور سنا ہے ہمیں یہ بتایا ہے کہ الرجی کینسر کی سب سے چھوٹی اکائی ہے یعنی اگر کسی کو کینسر ہونا ہوگا یا اس کے اندر کینسر کے سیلس ہوں گے تو الرجی اس کی سب سے چھوٹی اکائی ہے سب سے پہلے انسان کے اندر جو سڑن پیدا ہوگی وہ الرجی کی شکل میں دکھے گی تو اسی لیے ہمیں حکما یہ بتاتے تھے کہ آپ اپنے جسم پر سرسوں کا تیل لگا کر اور گندھک لگا کر اس سے نہائیں تاکہ ہم الرجی سے بچ سکیں اور الرجی کیونکہ لوگوں کو جو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ اس کو دوائی پوری پرماننٹلی ختم کرنے کے لیے نہیں دی جاتی بلکہ اسے دبانے کے لیے دے دی جاتی ہے تو اس کا خطرات یہ ہوتے ہیں کہ پھر بڑی دوسری کسی اور بیماری کی شکل میں وہ ظاہر ہوتی ہے جس سے بڑی بڑی بیماریاں بنتی ہیں کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ایک الرجی ایک چھوٹی سی بیماری ہے لیکن زیادہ تر ہومیوپیتھ ڈاکٹر اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ بڑی بیماریوں کی جننی اور اس کی جنم داتا ہے